असांजे कटनी शहर में कोई मैडिकल कालेज कान्हनि न कोई हास्पिटल आहिनि जेके पढ़िया आहिनि पढ़नि चाहिनि था हुननि लाइ बि कोई सुविधा ई कान्हनि जॾहिं बि ॿाहिरि वञनि पंहिंजा घर बार छॾे पंहिंजी पढ़ाईअ लाइ या खोलियन त हुननि खे ॿाहिरि वञिणो थो पए हिते कोई कटनीअ में सुविधा कोन्हे